नमस्ते मैम आ सर मैडम मुझे रूम चाहिए नहीं नहीं मुझे फैमली के साथ रहना है मुझे दो रूम चाहिए पर जी जी मैडम जी मैडम जी मैडम और कितना वर्ग मीटर रहेगा वो रूम का एरिया कितना रहेगा एरिया कितना रहेगा एरिया पर प्राइज क्या है मैडम सब टोटल दोनों का या फिर एक का ये बिजली आप नहीं उसका वो आप आ अगर जैसे अगर हमको अगर जैसे हमको कि हमको बिजली का बिल ना देना पड़ेगा तब कितना कितना रेंट रहेगा और खाने का मैडम मैडम हम तक्ष आई टी लिमिटेड से आए है प्राइवेट लिमिटेड से आए हैं दक्ष ठीक है मैडम हम ये ठीक है ठीक है